ہیلو ہاں اچھا ہاں بولو اَلینا کیسی ہو ارے یار میرے بھی گھر کے دروازے ایسے ہی ہیں بس دیکھنے میں اچھے ہیں باقی یہ اچھے نہیں ہیں اچھا تو کوئی نہیں پھر میں وہ اُن کو بتا دیتی ہوں آپ ویسے دروازے لگا لینا ویسے تو یہ بیکار ہیں کسی کام کے نہیں ہیں بس دیکھنے کے لیے اچھے ہیں سو پیس کے لیے اچھا نہیں ہماری کھڑکی تو ٹھیک ہیں خیر اوپر دروازے مطلب بولا جائے تو اتنا اچھا بھی نہیں ہے اگر آپ کو پسند آ رہا ہے ہمارے دروازے تو جس سے میں نے لگوایا ہے میں اُس کے لیے اُس سے آپ کے لیے بات کر لوں گی آپ بھی لگوا لینا ویسے ہاں پر بعد میں یہ مت کہنا کہ ہاں تم نے ایسا گھر کروا دیا ایسا دروازہ لگوا دیا ویسا دروازے لگوا دیا نہیں میری طرح دروازہ لگا دیا تو یہ مطلب خالی دیکھنے کے لیے اچھے ہیں ہاں کوئی نہیں میں آپ کو پورا ایڈریس بتا دوں گی یا لوکیشن بتا دوں گی آپ وہیں پہ چلے جانا یا میں اُس کو بُلوا کے آپ کی بات کروا دوں گی

اچھا ہاں میرے گھر کے بغل ہاں ارے لوگوں کو یہ ہے نا وہ اچھی چیزیں رہتا رہتی ہے تو وہ سوچتے ہیں خالی میرے گھر میں ہی رہے دوسروں کے گھر میں نا رہے یا دوسرے لوگ نہ لگوائیں کون سا وہ لوگ پیسے دے رہے ہیں پیسے تو ہمیں دے رہے اچھا کوئی نہیں اگر آپ کو میرے گھر کے زیادہ دروازے اچھے لگ رہے ہیں تو کوئی نہیں آپ بتا دوں میں آپ کو بتا دوں گی یا آپ وہاں پہ جا کے بات کر لینا یا اُن کو میں بلوا دوں گی آپ اُن سے بات کر لینا ویسے لگوا لینا ہاں ہاں بک